शहरी अस्पतालों के सेवाओं से हमारे गाँव की जो अस्पताल हैं उनकी व्यवस्थाएँ उतनी अच्छी नहीं है कह सकते हैं कि हमारे गाँव में अगर कोई बीमार होता है तो व्यवस्था ऐसी है कि उसको एडमिट नहीं कर सकते ना डॉक्टर मिलेगा ना दवा ठीक से चलेगी ना वो एडमिट हो सकता है बनारस जाना होता है वहाँ पे भी प्राइवेट ऐसे होस्पिटल हैं जो की एक गरीब इंसान है तो उस उनके सारे पैसे भी ले लेते हैं और उनको ठीक से सुविधा भी नहीं मिलती वो लास्ट में मर जाते हैं उनको बिना अस्पताल के सुविधाओं के उनका प्रॉपर ईलाज नहीं हो पाता है जो गरीब लोग है हमेशा देख देखे हैं कि गाँव में एक इंसान बिना ईलाज के मर गया क्योंकि यहाँ पे उसको एडमिट नहीं किया गया उसको सुविधा मिल नहीं पाई जिससे कि वो बनारस जाते जाते खत्म हो गया

वो मतलब ऐसा सुविधा गाँव में है शहर में हैं कि शहर में सुविधा तो है फैसिलिटीज तो है लेकिन पैसे वालों के लिए गरीब के लिए नहीं है शहर में भी वो इतना पैसा ले लेते हैं इतना सुविधाएँ देते हैं इतना पैसा ले लेंगे प्राइवेट अस्पतालें जो है इतना पैसा ले लेंगे की एक पैसा वाला तो पे कर सकता है जी सकता है लेकिन एक गरीब है की वो मर जाएगा या तो पैसा देते देते मर जाएगा या तो फिर वो बिना पैसे के मर जाएगा ट्रीटमेंट नहीं करा सकता अपना ये गाँव और शहर में है गाँव में है ही नहीं शहर में है तो पैसे का है तो सरकार को ऐसा करना चाहिए जोकि पैसा लिमिट में लगें लेकिन ईलाज सबकी हो सके डॉक्टर भी एभलेबल हो सकें काम अच्छा हो जैसे कि आजकल ऐसा चल रहा है कि डिलीभरी के लिए प्राइवेट वाले पचास हजार लेते हैं तो सरकारी में आठ हजार में ही होता है लेकिन सरकारी में ऐसी सुविधा नहीं है जोकि जा सकें बहुत दिक्कत होता है तो प्राइवेट में लोग जाते हैं लेकिन जो नोर्मल डिलीभरी हो सकती है उसको भी ऑपरेशन कर देते हैं क्योंकि वो पचास हजार लगेगा बेड चार्ज ये वो करके पचास हजार तक पहुँचाना है उनको तो ये सब सुविधाएँ अभी तक नहीं हैं जिसका नोर्मल हो सकता है उसको ऑपरेशन जबरदस्ती कर देना पैसे के खातिर जो सही होना चाहिए वो अस्पताल में अभी नहीं हो रहा है डॉक्टरों की कमी है अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट प्राइवेट हो चुके हैं और पैसे चूस रहे हैं इन सब चीज़ों का थोड़ा दिक्कत है थोड़ा क्या बहुत दिक्कत है अभी हम लोग के क्षेत्र में डॉक्टर लोग की कमी दवाएँ जो चलती हैं फर्जी दवाएँ चलती हैं कहीं कहीं अच्छी दवाएँ चलती हैं बाकी सब फर्जी दवाएँ चलती रहती हैं जिससे की अच्छे से लोग खाते खाते लेबल बढ़ जाएँ लेकिन उनको मतलब अच्छे से वो असर नहीं करता फर्जी दवाएँ चलती हैं लोग पैसा कमाने के लगे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं होता है तो इन सब चीज़ों का दिक्कत है और जैसा कि मैंने बताया ऑपरेशन वाला दिक्कत और कोई भी अगर हाल तुरंत हो जाए कोई भी मतलब बॉडी का मतलब कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए तो उनके डॉक्टर ही नहीं अभेलेबल हैं डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे गाँव में और शहरों में मिल तो जाते हैं लेकिन वहीं पैसे वालों के यहाँ पैसे वाले जिएँगे और जिसके पास पैसे नहीं हैं वो लाचार हैं शहर गाँव में ये फर्क पहला है दूसरा है कि सेवा स्वास्थ्य का जो सेवा है धीरे धीरे सुधार में तो है लेकिन अभी भी बहुत सारी दिक्कते हैं डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे ऐसा दिक्कत है बेड कम है ऐसा दिक्कत है बेड नहीं एभेलेबल है लोग जमीन पे लेटे हैं पूरा भरा है रोड से लेके होस्पिटल तक लोग भरे हैं जमीन पे ईलाज चल रहा है इस टाइप का दिक्कत है गाँव में तो डॉक्टर है ही नहीं बाहर ही जाना पड़ेगा बाहर जाने पे बनारस जाने पे भी वहाँ बेड नहीं मिलेगा आपको बाहर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और अभी मर रहा है मरीज तो चार दिन पाँच दिन बाद छः दिन बाद डॉक्टर को दिखाने की बारी आएगी नंबर आएगा इतना मतलब दिक्कत है डॉक्टर लोग की भी सरकारी में और प्राइवेट वाले पैसे लेंगे और ईलाज भी ढंग से नहीं करेंगे लास्ट में ईलाज कराते कराते गरीब इंसान तो मर ही जाएगा और जो पैसे वाले हैं वो पैसे पे करते हैं करते रहते हैं तो मतलब ऐसा व्यवस्था होना चाहिए की जोकि धाँधली ना हो अच्छे से ईलाज चल सके और नोर्मल ढंग से इंसान जी सके पैसे वाला भी और बे पैसे वाला भी इस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए तो शहर गाँव में बहुत फर्क है गाँव में तो बिल्कुल ही दिक्कत है और शहर में अगर मिल भी रहा है सुविधा तो इसमें पैसे से मिल रहा है फ्री में नहीं मिल रहा है फर्जी करके पैसे लेते हैं शहर में भी तो इस टाइप से बहुत दिक्कतें आती हैं बहुत सुधार नहीं हैं अस्पताल को लेके स्वास्थ्य को लेके